कला बनाने के लिए तो बहुत अच्छा लगता है कला बनाते मैं छोटी थी तो कला बनाने के लिए साड़ी का किनारा हो गया आम हो गया वगैरह ये सब कुछ बनाते एक बार मैं तो पाँच में पढ़ रही थी तो एक बार महात्मा जी का फोटो बनाया बहुत अच्छा लग रहा था मैंने सर को दिखाया सर बोले कि बहुत अच्छा है पेंटिंग भी करी थी बहुत अच्छा लग रहा था और कला तो बहुत अच्छा है बनाने के लिए और सरल भी तरीका है उसको पेंट कर दो बढ़िया से जगह जगह बना दो एक बार तो मम्मी पापा का मैंने भी फोटो बनाए थी बनाई थी तो बहुत सुंदर लग रहा था और सर को बोले तो सर बोले बहुत अच्छा है बहुत तारीफ करी देखते समय अच्छा लग रहा है और कला में तो तस्वीर बना दो अच्छा लगता है पेंट भी करते समय अच्छा लगता है और आम वगैरह हो गया सब बनाते हैं एक बार छः में पढ़ रही थी तो बनाई मैंने कला मम्मी का बहुत सुंदर लग रहा था

और साड़ी का जो किनारा ओनारा रहता है ना वो भी बनाने के लिए छोटी थी तो बहुत बना रही थी साड़ी का किनारा बना के ओमें एक एक से डिजाइन डालती थी आम बनाती थी छोटे समय में ज़्यादातर के कमल का फूल ही छोटे छोटे थे तो बना रही थी और बनाते समय खूब उसको कलर करी खूब कलर करके एकदम भर देती थी छोटवारे में तो वो ही सब कमल का ही फूल बनाते हैं और सीखते सीखते सब एक एक से कला बनाने लगते हैं पेंट भी करते हैं और डिजाइन बनाते हैं जितना ही कला बनाओ उतना ही एक एक से अच्छा अच्छा से हाथ में भी सफाई आता है और बनाने में भी अच्छा मन लगता है बनाते समय और जैसे पेन रख दो ना पेंसिल तो बनाते रहो बनाते रहो मन भी लगता है और कलर भी कर दो ओ बी अच्छा लगता है और कला बनाने के लिए बहुत ही ध्यान देना पड़ता है और अच्छा भी लगता है बनाते समय कलर ओलर कर दो ना तो पेंट ओंट कर दो खूब सुंदर लगता है तस्वीर बना दो किसी का और टांग दो पेंटिंग कर दो कितना सुंदर लगेगा देखने में बहुत ही अच्छा लगता है